जोंनो जि दानायाव गासिबो मुवाखौनो नांगौ जायो थारमानि सालखुन्थानिफ्राय गान्दै नांगौ थाथ नांगौ बिदिनो सेवारि गनसि गासिबो बस्थुखौनो नांजोबगौ जायो आरो खुन्दुं नांगौ आगर दायोब्ला आगरनि नांगौ बिदिनो आगरनि आलादा मोदोमनि आलादा बिदिनो खुन्दुं नांगौ आरो नांनानै दा आरो सोंबाय सोंखांनानै मुथामजोंसो गांसे जायो नालाय बिदिनो बिसखान गाहाम सोंब्ला इसे बुरजा मुवानो नांगौ आरो जेनेबा बिदिनो बिसखान गाहाम लायो आरो जिखौ सोंखांनानै आरो नो खननांगौ जेनेबा नो खनखांनानै मोदोमनि खननांगौ आरो आगरनिबो आरो नो खनबावनांगौ आरो बिराद गोबां बुस्थु नांगौ आरो बेनि सायाव थाथ जेब्ला खनखाङो अब्ला थाथनां थाथ नांगौ बिदिनो बानगोजा आरि होनानै बानायनानै दानांगौ आरो बिदिनो दख'ना दायो एखमब्ला समाव गोबां फाननानै खरस जानाय जायो आरो